नवजात शिशु को स्वस्थ वातावरण देने के लिए हम लोग घर में साफ़ सफ़ाई का विशेष ध्यान रखते हैं कोशिश करते हैं कि कूलर के पानी को समय से बदल दें कोशिश करते हैं कि उसके बिस्तर को साफ़ सुथरा रखें उसके डायपर को समय समय से बदला जाता रहे उसको चेक करते रहें और कोशिश करते हैं कि उसके लिए जो वातावरण हम तैयार करते हैं घर का उसमें उसको किचन को थोड़ा उससे दूर रखें तो और इस तरीके के बहुत सारे जो चीज़ें उसको दिक्कत कर सकती हैं जिनसे वो बीमार पड़ सकता है तो उनसे बचाने की कोशिश करते हैं